हाँ मेरे शहर में भी लाइब्रेरीज़ हैं प्राइवेट लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं जिन जो कि शाम को खुलती हैं क्योंकि सुबह के टाइम सब अपना वर्किंग रहता है सबका स्कूल कॉलेज ऑफिसेज़ बैंक्स वगैरह सब जाते हैं बट शाम के टाइम ये लाइब्रेरी खुलती है दो घंटे के लिए और तीन से चार लाइब्रेरी हैं मेरे घर के आस पास ही और इन लाइब्रेरी में मैं स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ जिसमें सच्ची घटनाओं पर आधारित स्टोरीज़ लिखी जाती हैं और उन स्टोरीज़ को पढ़ती हूँ मैं और बहुत सारे राइटर्स की बुक्स मैंने पढ़ी है और बहुत सारी कहानियाँ उसमें पढ़ी है इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम जो भी स्टोरीज़ पढ़ते हैं स्टोरी बुक से वह एक सच्ची घटनाओं पर आधारित रहती है तो हमें बहुत सी चीजें ये देखने को मिलती हैं उसमें कि कभी इस तरह से कुछ चीज अगर हमारी लाइफ में हमारे साथ हुई तो हमें किस तरह से डील करना है बहुत सारी शिक्षा मिलती है इससे कहीं सही गलत चीजों की भी जानकारी भी मिलती है हमको और लाइब्रेरी में बैठके एकांत में शांति से उन किताबों को पढ़ने से हम वास्तविक में उस स्टोरी में अंदर डूब जाते हैं वहाँ तक चले जाते कि हाँ ऐसा मतलब हम कल्पना लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा हुआ था तभी उस पर आधारित जो लेखक रहते हैं जो कभी स्टोरी लिखते हैं वो उसको लिखते हैं और हम उसको अच्छे से देख पाते हैं समझ पाते हैं और जिससे हमें बहुत सारा ज्ञान होता है तो स्टोरी बुक से बहुत प्रकार की लाइब्रेरी में बुक्स मिलती हैं ना ही सिर्फ स्टोरी बुक्स बल्कि हिस्ट्री की बुक्स मिलती है और हर जी के की बुक्स मिलती है तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों का ज्ञान हमें स्टोरी बुक से मिल जाता है और हमें करना चाहिए